क्वेच्शन पुट होया ऐ कि टेक्नोलॉजी एडवांस अंडरडवेलप टू थिंक ऑफ द रीजन टू कम्पेयर टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री कि मतलब थुआढ़ी कंट्री बिच कि'न्नी डवेलपमेंट होई ऐ कि'न्नें मतलब इत्थें कि'न्नें पुल बने ऐं कि'न्नियां सड़कां बनियां ऐं कि'न्नां कुछ बनेआ ऐ में पैह्लें गै थाह्नूं इक गल्ल सनाई औना साढ़े जम्मू कश्मीर वर्ल्ड दा सारें कोला बड्डा रेलवे ब्रिज बनेआ रियासी बिच सब तों कैंड ब्रिज ऐ ओह् मतलब ओह्दा में जे आखां ते ओह्दे शब्द बयान निं करी सकदा कि जेह्ड़े मोदी जी ने साढ़े उत्थें कीते ना जम्मू कश्मीर बिच कम्म में दिलों उंदा मतलब में आखां थैंक यू बी उंदे बास्तै घट्ट होऐ कि जेह्ड़े उ'नें कम्म करी चुके दे ऐं साढ़े जम्मू बिच बड़ी अच्छी चीज कीती ऐ जम्मू कश्मीर बिच मोदी जी ने ते इक गल्ल होर सनाई औना मतलब जि'न्ने बी एह् गल्ल सुना दे ऐ लोग मेरी गल्ल सुना दे मतलब जेह्ड़ा दिक्खेआ तुसें जम्मू बिच जेह्ड़ा मिलिटेंट आये दे हे श्रीनगर बिच जेह्ड़े मिलिटेंट हे ओह् बी मोदी जी ने खत्म करी दित्ते ऐ मतलब टोटली खत्म होई चुके दे ऐ जेह्ड़े दो त्रैऽ ओह् बी खत्म करी ओने मोदी जी ने ओह् बड़ी अच्छी चीज लग्गी कि जेह्ड़ी कश्मीर बिच मिलिटेंट जेह्ड़े पैह्लें सानूं मारदे हे ओह् बी बड़ी स्हेई मतलब ओह् साढ़ी चीज जेह्ड़ी चीज खत्म करी दित्ती दी लगभग लोग खत्म गै करी दित्ते मिलिटेंट ते मतलब टेक्नोलॉजी दे थ्रू बड़े जा दे अज्ज कल ऐहें दिक्खी लैन्ने आं फोन बिच हर इक चीज लब्भी जंदी ऐ फोन बिच दिक्खेओ कि कु'त्थें कु'त्थें केह्ड़ी स्टेट बिच केह्ड़ी डवेलपमेंट होआ दी ऐ कु'त्थें कु'त्थें नेईं होआ दा हर इक चीज होई चुकी दी ऐ अज्ज कल ते में इ'यै गल्ल लोकें कन्नै आखना कि हर इक चीज दा कोई ना कोई मतलब पैह्लू होंदा ऐ कोई बी सिस्टम करो पैह्लें उसी दिक्खी सुनियै करो कि सिस्टम थुआढ़े बिच ऐ जां नेईं ऐ सिस्टम गी लेइयै चलना अग्गें एह् निं ऐ कि में उस सिस्टम गी अग्गें लेइयै जाह्गे बाद च तुस उस 'र कम्म निं करगे कम्म करना जरूरी ऐ मैह्नत कन्नै सब कुछ मिलदा ऐ मैह्नत कन्नै बंदे ई फल मिलदा ऐ ते मतलब हर इक अगर बंदा कोई स्हेई अप्रीशीएट करा दा थाह्नूं तो एह् निं ऐ कि थुआढ़े कल्लै बास्तै करा दा ओह् सारें लेई करा दा ओह् ते में थाह्नूं इक्क ई गल्ल सना ना जेह्ड़ी साढ़ी गौरमेंट ने साढ़े इत्थें स्टेट बिच जम्मू कश्मीर बिच साढ़े लेई उ'नें जो बी कीता ना बड़ी अच्छी अप्रीशीएट कीता हर इक चीज मुलवान कीती ऐ साढ़े ताहीं ते बड़ी अच्छी चीज़ ऐ जेह्ड़ी गौरमेंट ने साढ़े लेई कीती ऐ ते स्पेशली गौरमेंट ई बड़ा बड़ा थैंक्स जंदा एह्दे बास्तै ते अग्गें बी लोकें ई समझना चाहिदा कि जेह्ड़ी गौरमेंट साढ़े लेई करा दी ऐ एह् कल्लै मेरे लेई निं ऐ ओह् सारें लेई ऐ ओह् जेह्ड़े पुल शुल सड़कां बना दियां में कल्लै ने निं जाना बाकियें आह्लें बी जाना ऐ ठीक ऐ एह् मेरे कल्लै बास्तै निं ऐ एह् सारें लोकें बास्तै ऐ सड़क जेह्ड़ी बना दी ऐ रेलवे ब्रिज बना दे ऐ रेलवे ट्रैक बना दे ऐ कोई बी चीज बना दी ऐ हॉस्पिटल बिच दिक्खी लैओ होटल बिच दिक्खी लैओ कोई बी चीज बना दी ऐ गौरमेंट साढ़े लेई बना दी ऐ ते मतलब लोकें ई कोई प्रॉब्लम निं होऐ बस एह्दे बास्तै गौरमेंट करा दी ऐ अप्रीशीएट असें करना चाहिदा गौरमेंट ई कि गौरमेंट ने जो बी कम्म करा दी ऐ बिल्कुल स्हेई करा दी ऐ हून घर घर लोग सर्वे बी करा दे ऐ कि गौरमेंट थुआढ़े बास्तै केह् कीता ऐ ओह् बी पुछदे सोआल क्योंकि उं'दी बी नौकरियां ऐं मतलब हर इक चीज स्टेट बिच ठीक गै चला दी जम्मू बिच अज्ज तक कोई सिस्टम निं ऐ जेह्ड़ा अच्छा निं होआ दा ऐ बिल्कुल सिस्टम अच्छा होआ दा ऐ बाकी जो जो चीज बी प्रोवाइड गौरमेंट करदी ऐ ओह् असें प्रशाद अपना हत्थ लेइयै प्रशाद लैने गौरमेंट कोला हर इक चीज अच्छी मिला दी सानूं गौरमेंट दी तरफ दा बाकी ओह्ड़ी कोई गल्ल निं ऐ कि कोई चीज जेह्ड़ी नेईं होंदी ऐ ओह् बी ऐ ते बाकी सारे चीज स्हेई गै जेह्ड़ी गौरमेंट साढ़े बास्तै करा दी ऐ अप्रीशीएट करना चाहिदा सानूं गौरमेंट ई जेह्ड़े स्कूल कॉलेज गौरमेंट बना दी ऐ ओह् बी तुस दिक्खा दे ओ मतलब गांव बिच फिर डिस्ट्रिक्ट बिच होइया फिर तसील बिच होइया ब्लॉक बिच होइया हर इक चीज गौरमेंट करा दी ऐ लोकें बास्तै कि लोकें गी कोई प्रॉब्लम निं होऐ ते बाकी असें गौरमेंट दा पूरा साथ देना चाहिदा अगर नेईं देगे ते एह्दे बिच साढ़ी कोई ओह् निं ऐ कि मतलब असें गौरमेंट दे कन्नै नेईं खड़ौते दे ऐं ऐसा कुछ निं ऐ गौरमेंट ने कल्लै बी कम्म करी लैना कुसै दे लेई कदें कम्म निं रुकदा गौरमेंट ने कल्लै बी करी लैना ते बाकी तुसें बी तां जरूरत होंदी ऐ कि तुसें बी उस चीज दा मौका मिले जां अगर तुस उं'दे कन्नै जा दे ओ थाह्नूं बी मौका मिलना चाहिदा ठीक ऐ ना गौरमेंट एह् चाहंदी ऐ कि तुस कल्लै निं मतलब इस हकदार हो सारे ऐ सारे बनने चाहिदे ऐ हकदार कि मतलब इक बंदे ई कल्लै बनाई ओड़ना हकदार नेईं नेईं तुसें सारे गौरमेंट दे अंडर बिच तुस सारे आंदे ओ क्योंकि सारा भारत ऐ भारत बिच सारे अस बी भारत बिच आंदे बाकि बी भारत बिच आंदे ऐ में कल्ला भारत बिच निं आना ऐं ते मतलब हर इक चीज अच्छी होआ दी साढ़े स्टेट बिच तुस दिक्खा दे अज्ज कल एग्रीकल्चर दे बारै च सब्सिडी लोन मिला दा हर इक चीज मिला दी जेह्ड़े मुड़े बेरोजगार फिरा दे ऐ उं'दी बी गौरमेंट सुना दी ऐ उ'नें ई बी सब्सिडी देआ दी ऐ कि तुसें कम्म करो मतलब बेह्ले निं र'वो घर इ'न्ना गौरमेंट साढ़े बास्तै करा दी फिर असें गौरमेंट ई नराश निं करना चाहिदा असें अपनी बी मैह्नत करनी चाहिदी ऐ गौरमेंट ने सानूं थाली बिच निं पान आना ऐ मैह्नत सानूं आपूं करने पौनी ऐ गौरमेंट दा कम्म ऐ सुविधा देना सानूं ते गौरमेंट ओह् करा दी ऐ लोन लैओ अपने अपने दम उप्पर लोन लैओ अपने दम उप्पर कम्म करो थाह्नूं हर इक चीज स्हेई मिलेगी मतलब एह् निं अपनी मैह्नत दा पैसा कमाओ तुस मैह्नत दा करना ऐ जो बी करना ऐ भाएं ऑटो पाई लैओ भाएं तुस कोई ठेल्ला खो'ल्लो रेह्ड़ी आह्ला कुछ बी करी लैओ लोन थाह्नूं मिलेगा ई मिलेगा गौरमेंट ने अज्ज कल ऐसी टेक्नोलॉजी कड्ढी दित्ता दी ऐ डवेलपमेंट होआ दी ऐ हर इक एरिये बिच भाएं ओह् डिस्ट्रिक्ट लेई लैओ भाएं स्टेट लेई लैओ हर इक डवेलपमेंट होआ दी ऐ हर इक एरिये बिच